हैलो हा हा हा ॿुधायो हा हा हा हा उन जी प्रिंसिपल थी ॻाल्हायां ॿुधायो अच्छा बराबर हा ऐ हा उन जे ॿार जे स्कूल असां जे स्कूल जो टाइम सुबुह जो सेवन थर्टी टु ट्वेल्व थर्टी आहे ऐं हा त जी मोर्निंग मोर्निंग शिफ़्ट गर्ल्स जे लाइ मोर्निंग शिफ़्ट आहे ऐं बॉइज़ लाइ इवनिंग शिफ़्ट आहे

हा हा एडमिशन जे लाइ तव्हां असां सुबुह जो ॾहें खां हिक ताईं क्लर्क वेठो हूंदो अथव ऑफ़िस में त उन खां फ़ॉर्म कलेक्ट कयो पोइ फिल कयो ऐं फिल करे पोइ तव्हां मुंहिंजी ऑफ़िस में खणी अचो उहो फ़ॉर्म त मां तव्हां खे पोइ उन जे बारे में सभु डीटेल्स वगैरह ॿुधाईंदीमांव तव्हां खे ॿियो कुझु पुछिणो आहे छा अच्छा अच्छा अच्छा पर हिक यीअर जी पंजुटीह हज़ार ऐं प्लस जेको ॿिया जेके अलॻि सां ख़र्च थियन यूनिफ़ार्म हुजे बुक्स हुजनि इहे सभु अलॻि अथव बाक़ी साल जी स्कूल जी फ़ी पंजुटीह हज़ार अथव हा ॿियो अच्छा अच्छा हा हा हा हा असां जी बराबर ट्रांसपोर्ट जो असां जो पंहिंजो ई आहे असां जो स्कूल ई प्रोवाइड कंदो आहे पर उन जा अलॻि सां चार्जिस अथव ऐं उन जा उहे चार्जिस तव्हां खे पे करणा पवंदा ऐं इहे सॼूं डीटेल्स तव्हां खे इहे तव्हां ऑफ़िस में ईंदव न कलर्क वटि अथव फ़ॉर्म तव्हां हुन खां वठोस फ़ॉर्म ऐं पोइ अची करे तव्हां फिल करे मूंसा ॻाल्हाईन्दव त मां तव्हां खे सभु हू ॿुधाए सघंदी आहियां हा हा ॿियो कुझु ॿुधाएव पूछिणो अथव

हा हा हा गर्ल्स या बॉईज़ जी अलॻि आहे हा तव्हां जी बबली आहे न अच्छा बराबर बराबर त उन्हनि जी इवनिंग शिफ़्ट अथव हा हा त ठीक आहे हुन बॉइज़ लाइ इविनिंग अथव ऐं गर्ल्स लाइ मोर्निंग शिफ़्ट आहे ऐं बाक़ी त जेको हा सेम सेम सेम सेम सेम हा हा सेम फ़ीस सेम आहिनि बि॒यूं जेके सभु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ख़ाली अलॻि शिफ़्ट अलॻि आहे छाकाण त वधीक ॿार आहिनि न गर्ल्स अलॻि रखिया आहिनि ऐं बॉइज़ खे अलॻि रखियो आहे हा बि॒यो हा हा हा ठीक आ्हे ठीक आहे त तव्हां जो ॿार पहिरियों कहिड़े स्कूल में पढ़न्दो हुयो अच्छा त बरा बराबर थैंकयू थैंकयू हा हा अच्छा अच्छा हा ठीक आहे मोस्ट वेलकम हा अचो भले सुभाणे सुभाणे अचो भले पोइ अची करे पर्सनल अची पोइ मिलंदव त वधीक सही रहंदो हा ठीक ओके ओके वैरी वेलकम वेलकम